हेलौ सार आं आं माबा प्राग निउस सेनेलनिफ्राय बुंदोंमोन दा जोंनि भिवारसफ्रा सारनिफ्राय फुल एद्रेसखौ लुबैग्रोदों गावनि खुगाजों औ औ सार सारनि फुल नेम आरो लग' औ औ औ सारनि कलम लानायनि आन्दोआव मा दङ औ औ औ औ दा सारआ रायजोफोरनो मा मा आसा होदों बे इलेक्सन आव रायजोफ्रा बिराद रायजोफ्रा बिराद मिथिनो लुबैदों सारनि खुगानिफ्राय नङा सारआ मा मा आसा होनानै भट लानो नागिरदों भटार्स फोरनिफ्राय

औ औ ओं सार मोनसे लास कुइसन सारनियाव दा रायजोफोरनिफ्राय माबायदि रेसपन्स मोनो दे अके सार बेखिनि थाइमखौ बेखिनि थाइमखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय